جی ہیلو جی میڈم کیا چاہیے سر چاکلیٹ فلیورس ہے جی مل جائے گا جی ابھی لڑکوں کو بھیجتا ہوں آپ اپنا فون نمبر اور ایڈریس جمع کرا دیں جی میں لڑکوں کو بھیجتا ہوں آپ کے پاس

اوکے میں لڑکوں ٹھیک ہے ٹھیک ہے محترمہ میں بھیجتا ہوں لڑکوں کو بھیج دیتا ہوں آپ کے پاس ٹھیک ہے آپ مجھے ایڈریس